हम हमारे यहाँ पर बहुत से धार्मिक कार्यक्रम करते हैं जैसे कि रामायण करना और अखंड पाठ करना भजन गाना कीर्तन करना यह सभी कार्य करते हैं इससे क्या होता है आज के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं रहता है एक दूसरे से मिलते नहीं है इसलिए यह कार्यक्रम रखते है तो सभी लोगों का मिलना हो जाता है एकजुट हो जाते है और उसमें भगवन भगवान के भजन गा लेते हैं कुछ कीर्तन गाते हैं कुछ और भी चर्चा करते हैं और इस वजह से क्या होता है की सब लोगों का मिलना जुलना भी होता है और धार्मिक काम भी हो जाते हैं इस कार्यक्रम को हम हर तरीके से करते है कभी हमने रामायण की अखंड पाठ किया जादा समय रहा तो अखंड पाठ करते है अखंड पाठ में क्या होता है चौबीस घंटे का समय देना होता है और उसमें ज़्यादे व्यक्ति को जमा करना पड़ता है क्योंकि अखंड पाठ में क्या होता है उसको हम बंद नहीं कर सकते बीच में इसलिए हर व्यक्ति को समय भी चाहिए उसमें रुकने के लिए तो उसमें हम ज़्यादा व्यक्ति को जोड़ते है अगर ज़्यादा व्यक्ति नहीं जुड़ पाते है तो हम सुंदर कांड तक का पाठ कर लेते हैं उसमें जब कम समय रहे तो भी चल जाता है कम व्यक्ति रहे तो भी चल जाता है उसके बाद हम क्या करते है अगर यह ऐसे सब कार्यक्रम हो जाते हैं तो धार्मिक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और जोड़ देते भंडारा करवा लेते हैं और जगह जगह से चंदा इकट्ठा हो जाता है कोई आटा लता है कोई चावल लता है इसमें सब लोगों को अपना समय भी मिलता है और हर चीज़ का उपयोग भी हो जाता है कोई सब्ज़ी दे देता है ऐसे तरीके से हम भंडारा कर लेते हैं अब इसके बाद क्या करते अगर कोई कार्यक्रम और आया तो हम उसके लिए भी एकजुट हो जाते हैं एकजुट होते हैं तो आगे की प्रक्रिया बनती है आगे का कार्यक्रम बनता है और इसमें हम सभी लोग महिलाएँ पुरुष भजन गाते हैं कीर्तन करते हैं और उसमें और भी कार्यक्रम जोड़ लेते हैं इसी प्रकार से हम अनेक धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं